یہ باری باری بھی آ رہے ہیں پانی کی اہمیت اور مختلف استعمالات پانی زندگی کی بنیاد ہے اور یہ انسانی جسم کی صحت اور زندگی کے مختلف پہلوؤں میں اہم کردار ادا کرتا ہے دنیا میں ہر جاندار کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور انسانی جسم بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے اس مضمون میں ہم پانی کی اہمیت اور اس کے مختلف استعمالات پر تفصیل سے بات کریں گے جسمانی صحت انسانی جسمی جسم کا تقریباً ساٹھ فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے پانی نہ صرف جسم کے بنیادی فعالیتوں کے لیے ضروری ہے بلکہ جسم میں موجود ہر خلیے خلیے زندگی کے لیے بھی ناگزیر ہے پانی کی کمی جسم میں کئی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے جیسے ایک ایسی حالت ہے جب جسم میں پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں تھکن چکر اور دیگر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں گردے کی صحت پانی پانی گردے کی صحیح فعالیت کے لیے ضروری ہے یہ گردوں سے زہریلے مادوں کو باہر نکالنے میں مدد دیتا ہے ہاضمے کے نظام میں کردار پانی ہاضمے کے نظام میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے یہ کھانے کی درست ہضم میں مدد دیتا ہے اور خوراک کو نرم کر کے آنتوں میں منتکل کرنے میں معاون ہوتا ہے پانی کی کمی کی ضرورت قبض اور دیگر ہاضمے کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں جسم کا درجہ حرارت کنٹرول جسم کا درجہ حرات کنٹرول کرنے میں بھی پانی کا اہم کردار ہے ہے پسینے کی شکل میں پانی کا اخراج جسم کی حرارت کو متوازن رکھنے میں مدد کرتا ہے خاص طور پر گرم موسم میں اگر پانی کی مقدار کم ہو جائے تو جسم کا درجہ حرارت بڑھ سکتا ہے اور جو پیٹ اسٹروک کا باعث بن باعث بن سکتا ہے جلد کی صحت پانی جلد کی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے مناسب مقدار میں پانی پینے سے جلد کی نمی برکرار رہتی ہے جس سے جھریوں اور خشکی کا خطرہ کم ہوتا ہے پانی پینے سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے جو جلد کی تازگی کو بڑھاتی ہے جسمانی ورزش اور توانائی ورزش کی کرتے وقت جسم کو اضافی پانی کی ضرورت ہوتی ہے پانی نہ صرف جسم میں توانائی کی سطح کو برقرار رکھتا ہے بلکہ یہ پٹھوں کی کارگردگی کارکردگی کو بھی بہتر بناتا ہے پانی کی کمی کی صورت میں تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہو سکتی ہے ذہنی صحت پانی کی کمی کا اثر ذہنی صحت پر بھی پڑتا ہے کچھ تحقیقات مطالعے یہ بناتے ہیں کہ جسم میں پانی کی کمی سے ذہنی ٹھنڈ توجہ کی کمی اور افسردگی جیسے علامات پیدا ہو سکتی ہے مناسب مقدار میں پانی پینے سے دماغی کردار کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے کھانا پکانے میں استعمال پانی پانی کا استعمال کھانا پکانے میں بھی ہوتا ہے چاہے ہم سوپ بنا رہے ہو سوپ بنا رہے ہوں یا سبزیوں کا سبزیوں کو ابال رہے ہوں پانی کی ضرورت ہمیشہ پیش آتی ہے صحتمند کھانے کے لیے پانی کی مقدار کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے صفائی اور ہائیجیشن پانی کے استعمال صفائی اور ہائیجیشن میں بھی ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے ہاتھ دھونے بہتر برتن دھونے اور گھروں کی صفائی کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اچھی ہائیجیشن برقرار رکھنے کے لیے روزانہ مناسب مقدار میں پانی کا استعمال ضروری ہے زراعت میں اہمیت پانی زراعت کے لیے بھی ایک اہم عنصر ہے عنصر ہے فصلوں کی بہتر نشو و نما کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے بارش کے پانی کے ذریعے زمین کی زرخیزی بڑھائی جاتی ہے اور مختلف فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے صنعتی استعمالات پانی کا استعمال مختلف صنعتی عملوں میں بھی ہوتا ہے جیسے کہ مشینری مشینری کو چلانے کیمیکلز کو پتلا کرنے اور مصنوعات کو تیار تیاری میں میں پانی کی ضرورت کی کمی اکثر پیداوار میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے پانی کی اہمیت اور محفوظ پانی آج کے دور میں پانی کی کمی ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے یہ ضروری ہے کہ ہم پانی کو محفوظ رکھیں اور اس کا ذمہ دارانہ استعمال کرے صاف پانی کی فراہمی انسان کا حق ہے اور اس کے استعمال میں احتیاط برتنا چاہیے نتیجہ پانی نہ صرف زندگی کی بنیاد ہے بلکہ یہ ہماری صحت روزمرہ کی سرگرمیوں زراعت اور صنعت میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے اس کی اہمیت کو سمجھنا اور اس کا درست استعمال کرنا ہر ایک کی ذمےداری ہے پانی کی کمی کے اثرات کو جانتے ہوئے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس قیمتی وسائل کی حفاظت کریں اور اسی اس سے ذمے داری سے استعمال کریں